गीत आवाडटा एक नाटकातलें आवाडटा दिवाळेचें आवाडटा फुगडीय आवडटा सगळें आवाडटा नांदी बी आवाडटा नांदी आमकां आवाडटा तीं म्हणपाक आमकां खूब आवडटा सोमी समर्थाचें आमकां आवडटा गाणी आन नांदी बी आवडटा घरान म्हणटा नान नांदी देवाचें म्हणटा तेंवूय आवडटा आमकां नांदी आवडटा स्री सांतेरी तूं मावली अशी आमकां ती नांदी आवाडटा आमी समज नाटकान गेलीं जाल्या ती अशी म्हुणपाक कशी दिसता आमकां ती खूप पेटयेचेर नांदी परत परत याद जाता तिनसणां जावं आन कितें नाटकान कितें सण आल्हो जाल्या ती नांदीची कशी याद अशी येता फुगड्यांची बी याद येता फुगडी बी म्हणपाक